जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा केसेस होते है मध्य प्रदेश में जो समाचार मीडिया स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित मुद्दों को बहुत अच्छे से कवर करती है क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग अगर केस होते हैं तो अलग अलग मीडिया के द्वारा उनको सभी तक पहुँचाया जाता है आसानी से टेलीविज़न के द्वारा और शोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक की ई आप घर बैठे भी ए सब शोशल मीडिया के थ्रू किस देश में किस जगह पर क्या हो रहा है अब आसानी से टेलीविज़न के माध्यम से यह जान सकते हैं तो मध्य प्रदेश में जो समाचार मीडिया है वह स्वास्थ्य और कल्याण कल्याण से संबंधित मुद्दों को ओ बताती है कि हाल ई में क्या चल रहा स्वास्थ्य में क्या चल रहा है कल्याण होने प्रग्रति होने में क्या हो रहा है यह सब आपको मीडिया के द्वारा समाचार के द्वारा आपको पता चल जाता है चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहो या कहीं भी रहो आपको घर बैठे इंटरनेट टेलीविज़न के द्वारा उससे संबंधित जानकारियाँ ईज़िली अवेलेवल हो जाती है मिल जाती है तो मध्य प्रदेश में समाचार मीडिया स्वास्थ्य के भी कई ए उद्देश्य बताते हुए बताती है कि कहाँ कैम्प लग रहा है कहाँ पर क्या हो रहा है कौन सी क्या है सो इससे सबको जानकारी हो जाती है